हमारे जैसे सर्दियों में गुलाब का पौधा लगाते हैं और जो है कि ये गेंदे का फूल हो गया ये लगाते है और जो है कि पहले श्रीकांती भी सर्दियों में ही उगाया जाता है इन अब फूलों के लिए हम लोग जो है पहले जैसे कि उसको खोदेंगे गड्ढा करेंगे गड्ढा करने के बाद जो है कि हम लोग अपने घर पर तैयार किये गोबर की खाद जो है तैयार किए रहते है उसको मिट्टियों में मिलाते हैं मिट्टियों में मिलाने के बाद जो है उसको जब मिट्टी खूब बढ़िया से मिक्स हो जाए तो उसको फिर गड्ढा बनायेंगे गड्ढा बना करके उस पौधे को उसमें लगायेंगे लगाने के बाद उसे पानी से पानी देंगे और पानी देने के बाद जो है उसे मतलब दो तीन दिन पानी देते रहेंगे सुबह शाम और जो है कि हम सोचेंगे कि मतलब सर्दियों में जितना ही बढ़िया धूप मिलेगा उतना ही बढ़िया उसमें से फूल निकलेगा हमारा पौधा बढ़िया होगा क्योंकि सर्दियों में ये जो कोहरा ओहरा गिरता है ना उसके कारण जो है कि पौधे भी खराब हो जाते हैं उसमें की पत्तियाँ जो है जल के गिर जाती है उसमें की पत्तियाँ वत्तीयाँ जैसे मतलब की कोहरा के कारण गिर जाती है तो हमें उनसे बचाओ के लिए उसे मतलब थोड़ा थोड़ा पानी भी देते रहना चाहिए जब उसमें उसको धरती से तर रखेंगे न तो उससे कोहरा का असर कम पहुँचेगा और जो है कि खाद दे कर बढ़िया से मट्टी वट्टी छाप देंगे गेंदे को जैसे मट्टी वट्टी छाप देते जब उसमें से बहुत सारी शाखाएँ निकलेंगी न तो उसमें बहुत बढ़िया सा फूल लगता है और जो है कि श्रीकांती में भी उसे भी इसी तरह तैयार किया जाता है जैसे मिट्टी को खोद करके पहले खुरपियों से मिला करके उसमें गोबर की खाद मिला करके खूब बढ़िया से मिला करके और गड्ढा तैयार करते है और फिर उसमें थोड़े छोटे छोटे के पौधे लगा देते है लगाने के बाद जो है उसे दो चार दिन लगातार पानी देते रहेंगे और जब उसमें से शाखाएँ हराह रा निकलने लगेंगी उसे खाद और एसे डाई वाई आता है ना डाई का खाद मार्केट में उसे भी दे करके मट्टी वट्टी छाप देंगे और उसमें से भी बहुत ज़्यादा शाखाएँ निकलने लगेंगी और जो है कि खूब फूल बढ़िया निकलेगा इसी तरह हम लोग गुलाब का भी पेड़ लगाते हैं गुलाब के पौधे में जो है कि उसको भी इसी तरह गड्ढे तैयार करेंगे मिला करके जैसे गोबर की खाद और पहले उसको खूब बढ़िया से दो चार दिन उसको खूब मिलायेंगे की मिट्टी खूब बढ़िया सी भुरभुरी बढ़िया हो जाए फिर गुलाब के पौधे तैयार किए हम लोगों नर्सरी से लाते है नर्सरी से लाते है उसमें से पहले से ही सोरा रहता है अगर पहले से सोर रहेगा तो हम लोग के खेत में जल्दी तैयार होगा अगर के हम लोग अपने घर पे गुलाब के पौधे तैयार करेंगे तो गुलाब के जो पुराना पेड़ होते हैना उसमें से छोटे छोटे छोटे छोटे एक एक बित्ते का काटेंगे फिर उसे गाड़ेंगे गीली हुई ज़मीन में फिर कम से कम वह एक महीने में उसमें से सोर निकलेगा तब लगाना पड़ता है तब इसी तरह लगा करके जितना बढ़िया धूप जो है कि उसे गुलाब के पौधे को मिलेगा उतना बढ़िया ही फूल बढ़िया सा बहुत ज़्यादा ही फूल निकलता है उसे जो है कि पेड़ तैयार करने के लिए सर्दियों में हम लोग जो है खूब बढ़िया हमेशा उसे पौधे के आरी आरी जो है बढ़िया से खुरपियों से मिट्टी को भुर भूरा बनाते है उसमें खाद देते रहते है और उसे ज़रूरत पड़ने पर उसे पानी भी देते हैं पानी देते है और ऐसे हम लोग जो है सर्दियों में जो है फूल को अपने पौधे को तैयार करते है और जो है हम लोग सोचते है जितना ही बढ़िया उसे धूप मिलेगा वैसे ही हमारा पौधा हरा और खूब शाखाओं वाला तैयार होगा इस तरह हम लोग पौधों की रखवाली करते है सर्दियों में